जीअं त थधि ऐं बरिसात जे मौसम में लाइट चोवीह ई कलाक ॾिनी वेंदी आहे पर गर्मीअ जे मौसम में जेका लाइट आहे उहा चोवीह ई कलाक न हूंदी आहे ऐं उहा ऐं अठ अठ कलाक जुमे जे ॾींहं ते बंदि कई वेंदी आहे ऐं ॿियनि ॾींहनि ते बि ॿ ॿ कलाक टे टे कलाक बंदि कई वेंदी आहे इन करे लाइट जे न हुजण जे करे असांजा घणाई घर जा कम रुक जी वेंदा आहिनि ऐं असां उन कमु न करण जे करे असांजी जीअं त मोटर हलायूं त उहो पाणी न भरे सघंदा आहियूं इन्वर्टर बि केतिरा कलाकु हलंदो उहो बि सत अठ कलाक कमु करे उहो बि बंदि थी वेंदो आहे ऐं असां घर जा ॿिया कम जेके कंदा आहियूं उहे बि असांखे मसाला पीसणा हुजनि कंम्पयूटर ते कम करणो हुजे लैपटॉप ते कमु करणो हुजे इलैक्ट्रिसिटीअ जा जेके बि औज़ार आहिनि असांखे यूज़ करणा आहिनि उहे बि असां न यूज़ करे सघंदा आहियूं उन न यूज़ करण जे करे असांजो चङो ही टाइम जो हानी थींदी आहे ऐं असांजा उहे कमनि जूं असांजो टाइम जो नुकसानि थी वेंदो आहे त असांखे इन जे करे जेकॾहिं असांखे लाइट जो सुठो उपयोग करण जो मोक़ो मिलंदो त असां उन में घणाई कम असां पंहिंजा सुलझाए सघंदा आहियूं